नमस्कार मेरा नांऽ आंकू ऐ अऊं रियासी डिस्टिक दा रौह्ने आह्ला ऐं इयां गै इक बारी बाह्रमीं च इक कंपिटिशन होया हा स्कूल च ते जेह्दे च में कंपिटिशन कीता दा ते ओह् हा रंगोली दा जेह्दे च बड़ियां सारियां ऐटमां हियां ओह् बनानियां हां असेंगी दित्ते दा हा टास्क दित्ते दा हा ते बड़ियां सारियां ऐटमां बनानियां हां जियां रंगोली ते कोई दिआ बनाना हा कोई डैकोरेट करना हा ते पेंटिंग होई ही होर बी बड़ियां सारियां चीजां हियां जिंदे बिच्च पार्टिसिपेट करना हा स्टूडैंटें ते में कीता दा दिआ कंपिटिशन च जेह्दे च में दीआ बनाया हा ते दिआ डैकोतेक कीता हा चंगी तरांह् जेह्दे कारन मेरे स्कूल च ओह्दा फस्ट प्राईज मिलेआ हा जेह्दे च मिगी ते ओह् चीज मिगी हाल्ली बी चेत्ता ऐ जिन्दगी च में पैह्ली बारी दिलै कन्नै कंपिटिशन च पार्टिसिपेट कीता हा ते मिगी फस्ट प्राईज मिलेआ हा मिगी उस चीज दा ते मिगी बड़ा खुशी होंदी ऐ कि ते फ्ही में नोहाड़े बाद जेह्ड़े टीचरें बी मिगी बड़ा प्रोतस्हित कीता कि तुस हून जेह्ड़ा बा कंपिटीशन होई तुस अग्गैं आईयै पार्टीसिपेट करो ते सारें टीचरें मिगी आक्खेआ कि तुस अग्गैं आईयै पार्टिसिपेट करो ते फ्ही में बड़े खुश होइयै अग्गैं गेआ में ते हून में कालेज लैवल च हां ते कालेज च बी कीते में पार्टिसीपेट कीते में कालेज ते हून कालेज बिच्च में इयै दो बारी में पैार्टिसीपेट कीते जेह्का कालेज होया हा फैस्टिवल हा इक कल्चरल हा ते इक इयै डैकोरेशन आह्ला हा रंगोली उप्पर ते जेह्दे बिच्च इक बिच्च थ्होया हा मिगी फस्ट प्राईज ते इक बिच्च थ्होया हा सैकन्ड प्राईज ते मिगी बड़ी खुशी होंदी ऐ मिगी अपने उप्पर गर्व होंदा ऐ कि में चलो दिलै कन्नै कीता कम्म ते ओह् होई गेआ ठीक होइया चलो मिदी पैह्ला प्राईज थ्होया ओह्दे च मिगी उम्मीद नेईं ही कि मिगी पैह्ला प्रईज थ्होग पर किस्मत ऐही चलो चंगा लगेआ सारें गी जेह्ड़ा बनाए दा हा डैकोरेशन बड़ी पसंद कीती टीचरस नै ते स्टूडैंटस ने बी बड़ी पसंद कीती चीज ते मिगी बड़ा ओह् कीता भाई तू जेह्का कि बड़ी स्हेई चीज बनाई ऐ तूं ते बड़ी टीचरें मिगी रिकवैस्ट कीती कि हून जेह्के बी अग्गैं होंदे न कंपिटिशन होंदे न होर बी कोई बड़े सारे इंवैट होंदे न ते तूं पार्टिसिपेट करा कर ते ओह्दे कारण मिगी बड़ा प्राऊड़ फील होंदा अपना उप्पर ते हून अग्गैं जाइयै मिगी अपने आप बिच्च गै फील होंदा कि में पार्टिसीपेट करां हर इक चीज बिच्च में दिलै कन्नै चह्न्ना कि अच्छी बनै ओह् चीज ते भाई इयां ऐ कि हून कोई दो म्हीने पैह्लें इक पार्टिसिपेट होया हा साढ़े कालेज म्यूजिक दा होया हा पार्टिसीपेट जेह्दे च में कीता हा पार्टिसिपेट ते जेह्दे बिच्च ओह् बा भाई सिंगिंग करनी ही ते में ग्रुप बिच्च सिंगिंग कीती मेरे जेह्ड़े दो तिन्न बंदे हे स्टुडैंट असैं किट्टे कीते ते ग्रुप सांग इक कीता हा ते ओह्दे बिच्च असैं सैकऩ् प्राईज थ्होआ हा ते ओह् बी मिगी बड़ा चेत्ता ऐ कि पैह्ली बारी असें ग्रुप बिच्च कीती ही तेआरी कीती ही बड़े चंगे तरीके कन्नै ते उस चीज जेह्के टीचर हे सारे टीचर उनें बी बड़ी चंगे तरीके नै तेआरी कीती साढ़ी ते इक इक चीज उने बड़े ध्यान कन्नै कराई साढ़ी ते ओह्दे बिच्च असेंगी सारियां चीजां सिक्खनें गी बी थ्होइयां करने गी बी त्होईयां ते बड़े शैल लगदा कि असेंगी बड़ा स्हेई सिक्खने गी थ्होई जां फ्ही करने गी थ्होआ दी ऐ चलो अपना बी दिल करदा कि कोई नमी चीज करचै ते ओह्दे बिच्च असेंगी सैकन प्राईज थ्होेया हा ते ओह् असेंगी बड़ा मान होंदा कि असें बी किश करी सकने बड़ा गर्व होंदा